नमस्कार सर बढ़िया आप सर कैसे हैं जी सर आपका शुभ नाम कहाँ स सर बोल रहे

जी

जी सर बताईए कहाँ पर कितनी दूर पर आपको लग रहा है कि लीकेज है

सर उसी हिसाब से सर पेमेंट आपका खर्चा हम बता पाएंगे क्योंकि कितने दूर में आपकी पाइप ठीक है खराब है क्या है जी हम जी हमारा जो लड़का आएगा हमारा जो काम देखेगा उसका आप सिर्फ सब चार्ज जो लगते हैं उसके और बाकी जो सामान होता है उसका लड़का हमारा एक या डेढ़ घंटे में सर आ जाएगा आपके पास आप अपना एड्रेस हमें लिखा दीजिएगा

जी जी जी जी जी जी जी जी जी बताईए

जी जी जी जी जी

ठीक है सर सर मैं आपका नम्बर और आपका एड्रेस अपने लड़के को दिए दे रहा हूँ एक या डेढ़ घंटे में वो आपके साथ संपर्क कर लेगा वही सर आपको देख कर बताएगा कि आपका कितना खर्चा आएगा वैसे कम से कम रेट में हम आपका करवा देंगे उसके लिए आप एकदम निश्चिन्त रहिए एक डेढ़ घंटा सर बताया ओके सर नमस्ते